हम जे स्टोव लेलहुँ ओहिपर खाना बनाबय छी तऽ पहिने तऽ अबूह रहय लेकिन आब बड्ड सुन्दर लागैए खूब नीकसँ बनाबय छी